डांस एक अच्छी कला है जिसे हम सब को करना चाहिए डांस कि ज़रूरत शादी विवाहों में अच्छा परफौमेन्स करने से बढ़िया बेटर बधाइयाँ भी मिलती हैं और कई जगह इस्टेजों पर महा मुक़ाबला भी होता है डांस को ले कर और डांस डांस करने के लिए सीखना भी पड़ता है अगर अपने से ख़द में कला हो तो ठीक नहीं तो कई सारे एकेडमियाँ भी खुली हैं वहाँ पर भी सीखना है सब लोग तो नहीं सीखते बस जो लोग सीखना चाहते हैं वो उस डांस कर के सीखते हैं और डांस करने से हमारे शरीर की हैल्थ भी सही रहती है और डांस करने से शरीर फिट एंड हेल्दी और डांस एक अच्छी कला है जो सब के पास नहीं होती डांस डांस एक बहुत ही बढ़िया कला है जो कि बहुत सी जगह प्रतियोगिता भी रखा जाता है वहाँ पर जो डांस में बढ़िया अपना कला दिखाता है उसे फर्स्ट प्राइज भी प्रदान किया जाता है और डांस डांस एक बेटर चीज़ है जो कि बढ़िया से शरीर की फिट एन फाईन भी रहता है और अच्छे शरीर में एक कला भी रहती है शरीर में डांस के कारण कोई रोग भी नहीं रहता है और शरीर डांस सही है डांस